اگر ہمیں سفر کرنا پڑا کہیں تو ہم دلّی کا کریں گے کیونکہ دلّی ہے ہی جہاں مرضی گھومو اور دلّی میں بہت چیزیں ہیں گھومنے کی جامع مسجد ہے لال قلعہ ہے چڑیا گھر ہے اور قطب مینار ہے اور انڈیا گیٹ ہے اور اس کے علاوہ بھی اتنی چیزیں ہیں بہت ان کے نام یاد نہیں ہیں ایک سے ایک عالی شان چیز ہیں دلّی میں تو اس لیے ہم زیادہ دلّی میں جا کے گھوما کرتے ہیں ہر جگہ وہیں ہے پاس پاس پاس میں ہی تو اس لیے ہمیں دور جانا اچّھا نہیں لگتا ہمارے قریب یا دلّی جب دلّّی میں ہی سب ہیں تو ہم کیوں جائیں اور کہیں اس وجہ سے ہمیں دلّّی کا سفر اچّھا لگتا ہے مینار پہ چڑھ جاتے ہیں پوری دلّی چمکتی ہے مینار پہ سے اور جگہ گھومتے ہیں چڑیا گھر میں دیکھتے ہیں ایک سے ایک جانور ہوتا ہے قطب مینار ہے یہ سب پرانی چیزیں دیکھتے ہیں ہم نامی چیزیں ہیں پرانی کیا نامی چیزیں ہیں بادشاہوں نے بنوائی تھیں اے ان کی جگہ گھومتے ہیں اور لال قلعہ دیکھتے ہیں ہم کیا سال میں مودی بھی آتا ہے گھومنے دلّی میں لال قلعہ دیکھنے جھنڈا لہرا کے جاتا ہے ہماری تو دور کی بات ہے اس لیے زیادہ اچّھی تو دلّی ہوئی دلّی میں گھومتے ہیں جب ایک راجہ آئے گا دلّی میں گھومنے وہ بھی لال قلعے پر ہر سال آتا ہے تو ہمارا کیا ہے ہم تو بھیّا عام آدمی ہیں ہم تو گھومیں گے اس لیے ہمیں تو دلّی اچّھی لگتی ہے زیادہ دلّی میں گھومتے رہتے ہیں ہر چیز پاس پاس میں ہے تو ہر جگہ گھوم لیتے ہیں ایک ہی دن میں وہیں گھوم گھام کے جی بھی لگ جاتا ہے ساری جگہ دیکھ بھی آتے ہیں اور آ جاتے ہیں آرام سے آرام کرتے ہیں اس لیے دلّی ٹھیک ہے اور کوئی جگہ وہاں جاؤ پھر وہاں سے وہاں جاؤ وہاں جاؤ سفر ہی کرتے رہ جاؤ دلّّی جاتے ہیں وہیں گھومتے رہتے ہیں ہر ایک جگہ وہیں ہے پاس پاس میں پاس پاس میں گھومتے پھرتے اپنے پھر واپسی گھر ہو جاتے ہیں رات کو اس کے لیے ہم تو زیادہ دلّی جاتے ہیں دلّی میں ہی آتا ہے مزا ہمی تو دلّی کا سفر اچّھا لگتا ہے بس